असां पंहिंजे ॻोठ में हिकु कम्यूनिटी बाग़ु शुरू करण जी योजिना ठाहे रहिया आहियूं ऐं रिंयूएबल एनर्जी सां सिचाई सिस्टम खे हलाइण चाहियूं था छा तव्हां हिन कम में असां सां गॾु दिलिचस्पी वठी मदद करे सघो था